नमस्ते कपड़ा वपड़ा बेचे थे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बेचे थे साड़ी उ और कुछ समान य त उ कितना में चाहिए हम बेचे थें त हमके सब जाने लगते हे आप हम बेचतें हें त आप क कहते ह कैसे क हँ त हम आपका ना ले त सब आप आइए कपड़ा हमके अच्छे अच्छे देगी खूब बढ़िया स अपनिए कपड़वा त खूब बढ़िया स देल जा हमके देखिए त कैसे दैला खूब बढ़िया साड़ी खूब बढ़िया ओढनी उढ़नी सब कुछ के

त ठीक है आप तब काल दुकान पर आइए हमारे औरो बताइए का हाल चाल है आपका हौ घर में शादी उदी उनके पूछी घर में आपके शादी उदी पड़ल है औ पड़ल न है का बताऊ आपको त हमसे कपड़ा हम सस्ता आपके देगी बच्चा बच्चों को भी कपड़ा बेचती हूँ शेरवानी भी बेचता हूँ लड़कीयन के लहंगा भी बेचता हूँ हाँ सब कुछ ह अच्छा सब दुकाने आइयो हम रखते य नमस्ते नमस्ते